شہری اور دیہی علاقوں کے اسکول میں اب بھی بہت سے فرق پائے جاتے ہیں خاص کر سہولیات کو لے کر جو سہولیات شہری علاقے کے اسکولوں میں پائی جاتی ہیں وہ اب بھی دیہی علاقوں کے اسکول میں معدوم یا نا کہ برابر پایا جاتا ہے خاص کر کلاس روم وغیرہ کو لے کر جس میں بینچ کُرسیاں وغیرہ اچھے قسم ہوتے شہری علاقے میں جب کہ دیہی علاقوں میں یہی چیز اب بھی کم کم یا بہت کم پائی جاتی ہیں ٹوائیلیٹس وغیرہ کو لے کر یا اور دیگر جو سہولیات ہیں شہری ایک علاقے کے مقابلے میں دیہی علاقے میں اب بھی بہت کم مِلتی ہیں